हम खाना बनबैसँ पहिने गैंसके बढ़िआँसँ पोछए छिऐ पोछि कऽ सुन्दरसँ राखए छिऐ तकरबाद कनि देरके बाद जाए छिऐ नहाबए लऽ नहा कऽ बढ़िआँसँ स्नान ध्यान करै छिऐ तकरबाद कि रसोइघर आबए छिऐ चप्पल खोलि चप्पल बाहरे निकालए छिऐ चप्पल खोलि कऽ अन्दर आबए छिऐ प्रवेश करए छिऐ रसोईघरमे प्रवेश कएलाके बाद बढ़िआँसँ सुन्दरसँ साफ सफाइ केनहिए रहै छिऐ पहिनहिए काम जाइ छै खाना चढ़ाबै छिऐ खाना चढ़ेलाके बाद अच्छासँ खाना बनबए छिए खाना जखन बनाएल भए जाइत छेै तऽ बढ़िआँसँ सबकेँ बजाबए छिऐ बजा कऽ आसन लगबै छिए आसन लगेलाकेँ बाद पानि दए छिए पानि देलाके बाद सब सबकेँ बहुत सुन्दरसँ भोजन परोसै छिए परोस कऽ सब बैठै छै बैस कऽ पहिने नैवेद्य लगबै छै नैवेद्य लगेलाके बाद तखन खाना खेनाइ स्टार्ट करै छै शुरुआत करैछै शुरू जखन खाना खाए छै तऽ बढ़िआँ रहए छै यही हम जाने छी खानाके भोजन संबन्धी परम्पराके बारेमे एतने जानै छिए हम